ہیلو ہیلو ہاں ہاں فش شاپ سے بات کر رہا ہوں کون سی مچھلی ہاں ایک کوئنٹل مچھلی چاہیے تھی کون سی مچھلی لینا ہے آپ کا میں چار ٹائپ کا مچھلی رکھتا ہوں چار ٹائپ چار ٹائپ آپ روہو لیں گے تو وہ ڈھائی سو روپے کے جی ہے اور اگر وہ بیکھی لیں گے تو وہ ڈیڑھ سو تک مل جائے گا آپ کو پاپلیٹ ملے گا ایک سو تک کم کیا ہے آپ ایک ہی کونٹل لیں گے نا زیادہ لو گے تو کم ہو جائے گی ایک کونٹل تو ہم ایسے ہی بیچتے ہیں ہاں دس دن کے اندر ہی چاہیے ویسے تو دس دن کے اندر ہی چاہیے آپ کو اوہ میرے پاس تو فنکشن والے بہت زیادہ آتے ہیں لیکن مجھے ارینج کرنا پڑے گا کہ آپ کو دس دن میں دے پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا پھر بتاؤں گا آپ کو کیا کیسے کیا کرنا ہیں ہاں ہو ہی جائے گا ہو جائے گا ہاں اٹاوا میں ہی ہیں ہاں سدھارتھ نگر اٹاوا میں ہی ہیں اوہ ہاں ہاں ہاں او تو ہاں آ جائیے کل پرسوں تک ہو جائے گی بات صبح آٹھ بجے سے رات نو بجے تک ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہوئے مل لیں ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہے میں بات کروں گا آپ سے ٹھیک ہے شکریہ